जय झूलेलाल हां जी हीअंर तव्हां छा पुछियो आहे मुंहिंजो ईअं ख़याल आहे की भाई पाण हिकु दफ़ो तव्हां जेकी सलाहु ॾिनी आहे उहो सुठी आहे पर पाण हिकु दफ़ो सभु गॾु थी करे मीटिंग करे सलाहु हिक ॿिए जी वठूं त ॿिया बि छा था सलाहु ॾेयनि त हिन प्रमाण पाण ॿिया कमु वधायूं हा तव्हांजी सलाहु सुठी आहे के भाई सभिनी पाण खे ॿाहिरि वठी वञूं उअ सलाहु सुठी आहे पर मुंहिंजी सलाहु ईअं रहंदी की पाण मीटिंग करे सभिनीनि खां पुछी वठूं हुन सलाहु सां पोइ पाण अॻियां वधूं ऐं एक्स्ट्रा क्लासिस जो बि तव्हांजो सुठो आहे पर टा टाइम कहिड़ो रहंदो हुनजो विद्यार्थीनि खां पाण अ पुछियो अथव तव्हां टाइ इयो पंहिंजो अची अची सघनि की न अची सघनि अने लाइब्रेरी में बुक्स किथां मिलंदानि उअ तव्हां सलाहु करे वरिती विद्यार्थीनि खां अच्छा त पोइ अ हिननि अ पंहिंजा हिननि जा मम्मी पापा खां सलाहु करे वरितव पाण त छा सभिनीनि खां सलाहु करणु ज़रूरी आहे हाणे हाली विद्यार्थीनि खां पाण पुछूं पोइ हुनजी मम्मी पापा खां बि सलाहु करणी पए हो अची सघनि था न अची सघनि था हा मुंहिंजी न कोन्हे हिकु दफ़ो तव्हां मुंहिंजा मम्मी पापा खां पुछी वठो हा पंधि आहे त मुंहिंजी न कोन्हे भले